हलो हा इंद्रलाल जय झूलेलाल ठीकु मज़े में यार कल्ह मां हिकिड़ो मोबाइल जो हा पीस घुरायो एमेजॉन मां ऑनलाइन ते मॉडल हुयो सोनी रिक्सन जी ए सिक्स टू एट हा तमामु सुठो सुहिणो पीस निकितो हा हा हिकदमि माना जंहिंखे कैमरा जी क्वालिटी बि हिकदमि फर्स्ट क्लास नमूने मां फ़ोटू बि कढियां ॿारनि जा तंहिंखां पोइ वरी हुन आवाज़ु ने टोटल क्लैरिटी जी बी मां घुराई ॿ सौ चोहठि हा धंधे जे हिसाबु सां वरी पोइ मूंखे लॻंदो रहंदो आहे न रिकॉर्डिंग बि तमामु सुठे नमूने थिए थी पई रैम सौ अठावीह अथस हा हा त न न तमामु सु सुहिणो सुहिणो हिकदमि ऐं कलर बि स्ट्रील ग्रे जेको मूंखे खपंदो हुयो उहेई आयो आहे हा बिल्कुलु हा हा मूंखे सभिनी खे वणियो पाण हा त टे ॾींहं थियानि वरते त कल्ह ईअं बाज़ारि में हला पियो त हिकिड़े ग्राहक वटि वियमि पंहिंजो हा कुझु कमकार हुयसि मां हुन धंधे जे हा वापारु जे सिलसिले में हुन चई यार मूंखे पाण घुराए ॾिए त मां चयो मां त ऑनलाइन घुरायो आहे हाणे हो पीस हुते मौजूदु आहे कोन्हे हुननि कंपनीअ में एमेजॉन में उहो तव्हांखे ॾिसणो पवंदो हा हा क़ीमत कुझु सत्रहं हज़ार कुझु रुपिया वरितईं उहो बिल ॾेई ॾेई विया आहिनि मां अञां वा सांॾे रखियो आहे पाण वटि हा हा न न मूंखे त पीस ॾाढो वणियो अथव इहो हा हा ॿिया कहिड़ा हुनमें कलर रंग हुयसि उहो त मां ॾिसण में त ॾिसो पिकिचरु जेका हूंदी आहे हुनमें ॾिसण में बराबरि न ईंदो आहे पर मुंहिजो जेको स्ट्रील ग्रे जो आयो आहे तमामु सुठो आयो आहे हा भले मां तव्हांखे हिनजी लिंक मोकिलियाव थो तव्हां एमेजॉन सां सिधो हा संपर्क में ॻाल्हाए करे हा तव्हां भले बुक करे सघो था हा हा बाक़ी सभु ठीकु मज़े में जय झूलेलाल जय झूलेलाल